السلام علیکم سر میرا نام محمد ارساد علی ہے اور میں دربھنگا کا رہنے والا ہوں اور میری ٹکٹ دربھنگا سے دہلی تک ہے اور چار تاریخ کو میں نے ٹکٹ کٹوایا سر پانچ تاریخ کو پہنچنا ہے اور یہ ٹرین سر لیٹ تو نہیں ہوگی نا ٹائم ٹو ٹائم تو چلے گی اور ہم کو پانچ تاریخ کو پہنچنا ہی ہے اور اور لیٹ ہوتی ہے تو ہم کو بتا دیجیے ہمیں کسی ذریعہ سے دوسرے ذریعے سے میں جا سکتا چلا جاؤں گا اور نہیں بھی ہوگا تو پھر چلیے ٹھیک ہے سر اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو ٹرین لیٹ نہیں ہوگی ٹائملی ہی رہے گی میں اس پہ میں آپ کے بات پہ وشواس رکھتا ہوں